अह आङो गार्डनिं खामनायाव एसे सक दं आरो आङो बुहुत गायबोगासिनो दं आरो आं बुहुत गायनो मोजां मोनो सह बिबार लाना बिबार बुहुत गुबुन गुबुन रोखोमनि दं खायसे बेगरनि दङ खायसे दालाइनि दङ अह बेगरनिया नंगौ बेगरनिया इजि मोननैबो इजियानो जायो बेगरनिया खालि बेगरखौ फोना होबानो जायो दै होनानै आरो बे एसे दाउफोरखौ एसे एरनो होनांला दाव एरबाथ' बेगरानो रज'ला बेनिखायनो दाउ दाउनिफ्राय एसे साबदान लानानै जेवरा होनानै बा बेफोरखौ सारस्रिनानै दै होबानो रज'बोयो बे गेन्दाफ्रा थह बेफोरखौ आं बुहुत गायदों आरो आं बे दालाइ खानानैबो आं गायदों आंनियाव दङ दगर दङ रस दङ जबा दोङो गेन्दा बिफोरखौ आङो दागा माने दालाइ हायै हायै मानि दै बै दै गोलैनाय जायगा दं नङा बे दै गोलैनाय जायगा माने दै गोलैबाय थानाय जायगायाव बेखौ थुना होबानो बे हारसिंनो रज'बोयो आरो माने जेबो टेन्सन गैया जेबो खस्थ' गैया बे दै गोलैनाय जायगायाव दसे साननैसो थुना दोनदो साननैसो थुनायनि उनाव हारसिंनो रोदा सुरगोन जेब्लानोखि बियो रोदा सुरो नों बेखौ बोखांनानै नों गायस्लायदो बबे जायगायाव गायनो इतसा दङ नों बेखौ गायस्लायनो हायो आरो बेनिफ्राय बे जेब्लानाखि गायनाय समायाव नों बेखौ एसे नायनांगोन बेखौ लोर सोर खामनाङा माने रोदा सुरा जासे जेब्लानाखि बियो लोर सोर जागोन बे रोदा सुनाया रानलाङो बेखायनो लोर सोल जायाजासे बिखौ मोजां गायस्लायनानै दोन्नानै माने जे आन्दास लाबानो जाबाय बे मोसौफोरा मालाबा थाबायनानै न'फोरनि लोर सोर खामबानो एसे रोदा सुरनाया जायाबा बे हारसिंनो रानो आरो थह जेब्लायनाखि नों गायगोन बे दालाइनिफ्राय गायस्लायब्ला नों बेखौ एसे आन्दास खामनांगौ आरो एसे दै होना होनांगौ एसे जेवरा होना होनांगौ एसे मोसौ बा मोसौफो बोरमाफोर बेफोरनिफ्राय एसे आन्दास लाबानो जायो आरो आमफाय जेबो खस्थ' गैया बेनिफ्राय जेबो गोरा गैया नों खालि बेखौ मोजाङै आबाद लाबानो जोथोन लाबानो बे मोजाङैनो बिबार बारलांगोन आरो बेनिफ्राय आंनाव आंनाव बेनो आं गायगासिनो बेफोरखौनो आं बिदि खालामनानैनो आं गायगा गायबोगासिनो दं आरो आंनियाव दाहालागै बुहुतआनो ओह माने बुहुतआनो आंनियाव सोङो माबायदि गायनांगौ होन्नानै आं बेखौनो बुङो आं मा गायदों आंनियाव हा बेखौनो आङो खो फोरमायो आंनि लोगोफोरनोबो